पालतू जानवर जे नीक लागै छै ने हमरा जे नीक लागैए पालतू जानवर कुत्ता जे छै ओ पूरा नीक लागैए ओ जानवर जे छै ने हमरा घरोमे छै ओकरा रखैलिए भी चाहे छिए ओ जे छै ने पूरा मतलब कि अच्छा लगैए देखभाल करैए घरोमे बाहरोमे रहैए आओर पूरा सुन्दर देखैमे लागैए कुत्ता जानवर जे छै बहुते हमरा नीक लागैए ओकरा पूरा हम अच्छासँ राखै छिए इधर सुबह सुबह घुमाबैलए लऽ जाइ छिए साथमे रहैए हमरासँ प्यार करैए पूरा मतलब बढ़िआँ लगैए हमरा कुत्ता ओ जानवर कुत्ता जानवर जे छै देखैमे सुन्दर लागैए बहुत कुत्ता जानवर हमरा बहुत नीक लागैए आओर हउ जे छै ई कि कहै छै सुअर जे हइ हमरा कनिओटा पसन्द नहि आबैए कनिओटा नीक नहि आबैए रखैलए नहि चाहै छिए सुअरके देखैलए नहि चाहै छिए बहुत ओ गन्दा नाली तालीमे घुमिते रहै छै जे छै हमरा कुता जानवर बहुत नीक लागैए आओर सुअर जे छै पूरा कनिओटा नीक नहि लागैए कुत्ता जे छै हमरा बहुत बात मानैए जे कहै छिए सुनि लैएकेन्नो घुमैलए जाइ छिए ओकरा बुलाइ छिए तऽ ओ घुमैलए चलि जाइ छै साथेमे जाइ छै ओकरा खाना पीना खाइलए दै छिए आओर देखैमे भी सुन्दर लागैए अच्छासँ रहैए ओकरा घरेमे रखै छिए ओकरा हम राखै ओहिलिए चाहै छिए सुअर जे छै मतलब कनिको नीक नहि लागैए सुअर पूरा गन्दा रहैए ओकरा पूरा एकदम लोको कनिको पसन्द नहि करैए जल्दी नाली ताली कादो तादो खाइते रहैए बस हमरा यहि नीक लागैए कुत्ता कुत्ताके हमे रखैलए चाहै छिए बस आओर एकरा जे छै पूरा एकदम पासमे रखैलए चाहै छिए कुत्ता इसिलिए हमरा नीक लागैए कियाकि हमरा सब बात मानैए सुन्दर देखैमे भी लागैए आओर झबरा कुत्ता जे अइ हौवला कुत्ता घरेलू कुत्ता ने जो गन्दामे रहै ओवला नहि ओकरामे पूरा कुता हमरा नीक लागैए ओकरा हमरा राखै चाहै छिए ओकरा खाना भी खिलाइ छिए पूरा एकदम दूधसब खिलाइ छिए दूध दाल दहीसब खिलाइ छिए कुत्ता जे छै हमरा पूरा नीक लागै छै इएह जानवर एकरा घरोमे राखै छिए इएह हमरा पालतू जानवरमे सबसँ अच्छा छै बस आओर सबसँ खराब जानवर नीक नहि लगैए वएह सुअर नहि लगैए कुत्ता हमरा पूरा अच्छा जानवर छै पालतू रखैलए चाहै छिए